हमरा क्षेत्रके जे विधायक छै उ बड़ी बढ़िआँ काम करय छै यऽ आओर कोइ भी जरूरी लागय छै तऽ आबय छै ओकरा बोलाबय छियै तऽ हमर समस्याके समाधान करय छै आओर हम ओकरासँ बहुत मतलब खुश रहय छियै जे नहि हमरा क्षेत्रमे एते बढ़िआँ विधायक छै बढ़िआँसँ काज करय छै बढ़िआँसँ जे जे कहीं भी कतहु भी कोनो काम लागय छै तऽ बोलबय छियै आबय छै जे समस्याके समाधान करय छै आओर हमरा मतलब शहर हमरा गाँवमे जे चीजके कमी बुझबय छै तऽ ओकरा साथ बतबय छियै तऽ उ हमर गाँवके समाधान करय छै जे समस्या होइ छै तऽ आबय छै आओर हमर सांसद जे छै हमरा क्षेत्रके उ बढ़िआँ अतिसुन्दर सड़क बनेलकय जे बढ़िआँ लागय छै देखयमे घुमयमे फिरयमे आओर हमरा गाँवमे ने कोनो तरहके दिक्कत होइ छै कोनो भी तरहके दिक्कत किनसाइत भैयो जाइ छै तऽ आबय छै देखय छै जाहिमे ई दिक्कत छै तऽ ओकर जे छै ओहिपर बातचीत करिके ओकर समाधान करय छै यऽ आओर हमरा गाँवमे मतलब बिजलीके भी मतलब पहिले नहि रहय व्यवस्था आब बढ़िआँ व्यवस्था कराइ देलकै यऽ आओर उ जल नलके भी सब घरमे बढ़िआँ जल भेजय छै आब पीयै केलिये आम जनताके जल भेजय छै पीयै केलिये जाहिमे बढ़िआँ जल पानि पीतय तऽ स्वस्थ रहतय बढ़िआँसँ रहतय आओर हमरा गाँवमे नल नाली भी बनबय छै तऽ बढ़िआँसँ कूड़ा कचरा सूखा कचरा अलग डलबाबय छै गीला कचरा अलग डलबाबय छै नाली बनेलकैये से अलग करय छै यऽ हमरा क्षेत्रके सांसद बढ़ियाँसँ काम करय छै हमरा क्षेत्रमे आओर जे सरपञ्च भी छै बढ़िआँसँ उ काज करय छै यऽ जे कोनो समस्या होइ छै हमरा समाजमे उ आबय छै ओइ समस्याके सॉल्व करय छै जब ककरोसँ झगड़ा भए गेलय तऽ उ आबय छै तऽ ओइके शान्त करय छै आओर आओर हमरा गाँवके सरपञ्च बहुत बढ़िआँ छै यऽ अइ लऽ कऽ हमर गाँवके सरपञ्च जे छै बढ़िआँ छै लेकिन काम आओर करय छै यऽ जकरा कोनो तरहके दिक्कत भए गेलय तऽ उहो होइ छै यऽ जेना सरकारी कोनो भी फण्ड आबय छै तऽ सब गाँवके लोकके दै छै करय छै तऽ हमरा क्षेत्रके जे छै यऽ विधायक सांसद सरपञ्च सब काज करय छै यऽ तै लऽ कऽ हमरा क्षेत्रके जे सरपञ्च छै यऽ बहुत बढ़िआँ छै यऽ आओर काज करय छै यऽ तऽ